ڈرائنگ کلاس یا ورک کلاس میں سب سے پہلے چیز جو لوگ سیکھتے ہیں وہ ہے مشاہدہ کرنے کی صلاحیت ہم عام طور پر چیزوں کو سرسری طور پر دیکھتے ہیں مگر ڈرائنگ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم ہر چیز کو باریکی کو دیکھیں شکل سائز تناسب روشنی اور سائے کا مطالعہ کرائے سے کرانا کرنا سکھایا جاتا ہے ایک اور اہم سبق جو ڈرائنگ سکھاتی ہے وہ ہے صبر اور برداشت ابتدا میں ہاتھ صحیح نہیں چلتا لائننگ تیری میری بنتی ہیں لیکن وقت کے ساتھ انسان سیکھتا ہے کہ غلطیاں سے گھبرانا نہیں بلکہ ان سے سیکھنا ہے